हलो हांव रुहिता पै उलयतां हांवें कित्याक फोन केले जाणा की म्हजो सिलींडराचो जी सिलींडर पावपाचो एड्रेस आसा पळय तो मात्सो चेंज करपाक जाय हय पयलीं हांव मडगांव रावतालें आतां हांव पणजे पणजे रावपाक लागलां म्हजी नोकरीची बदली जाली न्ही म्हणून मातसो म्हजो एड्रेस चेंज करपा हॅल्प करतात हय एड्रेस बरोन घेता मातसो रुयता पै